टेक्न'ल'जि होनब्लाथाय दा जाबाय थानाय खामानिफोरानो टेक्न'ल'जिनि खामानि जेरै सिगांआव जों गोजान जागायाव थांनांगौबाथाय ट्रैन टिकेट दाननो नांब्लाथाय बास टिकेट दाननो नांब्लाथाय स्टेसनाव थांनानै दाननो गोनां जायोमोन दा बेबायदि नंलिया दा मबाइलफोरावनो हायो बेफोरखौ थांनो गोनां खामानिखौ आरो बहुद खामानियानो सहजबो जादों जों न'आव थानानैनो खामानिखौ सब मबाइलावनो मावजोबनो हायो आरो ओजा मबाइलजोंबो बहुद खामानि मावनो हायो जों टाइमबो नायनो हायो आरो थांनो रोङा जायगायावबो जों मबाइलनि लकेसन दोननानैबो थांनो हायो आरो मबाइला बहुद बाहायनो रोंब्ला मोजांबो आरो बाहायनो रोङाब्ला हामाबो मबाइलानो मानसिखौ मोजांबो खालामनो हायो हामाबो खालामनो हादों ओंखायनो रोंब्ला मबाइला मोजां मबाइलजों बहुद मानसि मोजांबो जादों हामाबो जादों आरो मोजां सहजबो जादों खामानिफोरा आरो गोजानाव थानाय मानसिफोरजोंबो रायज्लायनो हानाय जादों खबर लानो हानाय जादों सिगांनिब्लाथ' सिथिफोरजों रायज्लायनो गोनां जायोमोन सिथिआ बेसेबां समजों मोनहैयो बेसेबां माबाजों मोनहैयो बेखौ खुनु आसा गैयामोन मोनहैयोना मोनहैया बेफोरखौ जों मिथियामोन उनावसो मिथियोमोन अब्ला बहुद गोबाव जायोमोन दा मबाइलाव हरनानै जों सानसेनो दसेनो रायज्लायनानै साननाया जाफुंहोनो हायो बेनो आरोमा आजिखालिनि खामनिफोरा